कोविडाचो परिणाम असो जालो की पयले फावटी लोक जे भोंवताले बिनदास तांकां घरांत बसचें पडलें आनी चडश्या चडांत चड हांगा लॉक़ावन बी जाल्लो कोविडाक लागून चडशे जाणांक तो वायरस जावन लोक हांगा देवा कडेन बीन पावल्यात तशेंच कोविडान खुबशे खूब त्रास अशे जाल्यात लोकांक लोकांच्या बिजनसाचेर मागीर जो पयसो जोडटाले ताचेर सुद्दां तांच्यांनी बंदकाय हाडल्या तशेंच कोविड कोविड हो महामारीचो आमच्या वाठारांत खुबशे म्हणल्यार खुबशे लोकांक मरण येयलां खुबशे लोक हॉस्पिटलांतूय गेला तशेंच हॉस्पिटलां सगळीं म्हणल्यार सगळींच फुल्ल जावन लोकांक जमनीर न्हिदपाची बी परिस्थिती येयला तशें दुकानां बंद जावप घरांत राशन कमी जावप घरांत राशन नासप हे सगळे कोविडाचो परिणाम आमी भोगलां तशेंच जे लोक टॅक्सी मागीर रिक्षा चलयताले तांचे तांचे बीन जे पयशे येताले तांकां ते बी बंद जाले थंय बीन लोकांक सामकी गरीबकाय येयल्या भशेन परिस्थिती जाली कोविडाक लागून तशेंच स्कुलां कॉलेजीस सगळीं बंद आशिल्लें कारण सगळें ऑनलायन जाल्लें आनी तशेंच मार्केटांत सुद्दां वतना मास्का शिवाय आमी भायरूच सरूंक शकनाशिल्लीं मास्क हें जायच आशिल्लें केन्ना केन्ना शॉपांचेर राशन नासतालें आनी अर्दे अर्दे घरांत लोक उपाशीं बीन पडटालीं तशींच ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाचें बंद जाले आनी आनी खुबशे म्हणल्यार खुबशे तरेन कोविडान परिणाम केला ह्या वातवरणाचेर